हाँ जुलाब या अन्य मल नरम करने वाली दवाओं पर निर्भर हुए बिना भरपूर मात्रा में पानी पिएँ कुछ गतिविधियाँ करना और उच्च फाइबर वाला आहार लेना कब्ज से जल्दी राहत पाने में सबसे अच्छा तरीका है कुछ कब्ज से पाने के कुछ घरेलू उपाय और हैं जैसे मेथी दाना का सेवन करें रात को सोने से पहले डिनर के दो घंटे बाद एक गिलास दूध पिएँ इसबगोल का सेवन करें रात को भोजन करने के एक घंटे बाद या सोने से पहले गुनगुने पानी से एक चम्मच त्रिफला चूरन का सेवन करें सुबह सवेरे उठने के बाद खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में काला नमक और नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें जिससे हमारी कब्ज जल्द से जल्द दूर हो जाएगी